जी हँ खेती करैमे भी बहुत पानि लगै छै जैसे की धान हो गेलै धान मे एनीटाइम पानि लागल रहै के चाही जोकी धान विकसित करै छै धान मे पानी न रहै छै तऽ ओ विकसित न करै छै जैसे हो गेलै मरुआ मरुआ मे भी पानी एनीटाइम रहै के चाही रहै के छै लेकिन मरुआ विकसित करै छै विकास करै छै आगे जैसे मे मकइ हो गेलै मकइ मे भी बहुत पानी के जरूरी छै जेकी मकइ भी पानि के बगैर न रहै छै पानि लगै छै तऽ मकइ भी बढ़िऑं विकास कयलक आगे बढ़लक जैसे हो गेलै गोभी गोभी मे भी पानि भी गोभी के भी जड़ मे पानि चाही जोकी जोकी ओकर पेंच तैयार होइ पौधा भी तैयार होइ ओह हिसाब से गोभी के फूल भी तैयार होइ छै जैसे हो गेलै बैगन बैगन मूली बैगन मूली मे भी एहिसब मे पानी के जरूरी छै आलू भी हो गेलै आलू मे भी पानी के जरूरी छै जोकी हो गेलै गमहरी ईसब मे भी पानी के जरूरी छै सजमनि भी हो गेलै सजमनि के भी जड़ पे पानि के जरूरी छै मिरचाइ भी हो गेलै मिरचाइ के भी जड़ पे पानि के जरूरी छै जइसे की हो गेलै अहाँके बहुत ही अइसन साग सब्जी होइ छै जैके पानि के जरूरत होइ छै बैगन भी हो गेलै मूली भी हो गेलै गाजर भी हो गेलै टमाटर भी हो टमाटर के भी जड़ पे पानी के जरूरी छै हो गेलै जैसे आलू आलू के भी पानी के जरूरत होइ छै अलुआ भी हो गेलै बहुत कुछ हो गेलै बंधा कोभी हो गेलै शिमला मिर्च हो गेलै एहिसे ही करैला घियुरा भी हो जाइ छै सिम भी हो जाइ छै बहुत किछु जैसेकी खेती मे पानी के बहुत जरूरी होइ छै